बिहारमे बहुत धर्मके आदमी छै खास करिके बौद्ध धर्मके बौद्ध धर्ममे बौद्ध धर्मके मठ महत्व छै मठ मठ रऽ निर्माण करै छै बिहार बिहारमे आओर धर्म भी छै मुस्लिम इस्लाम धर्म ईसाई हिन्दू जैन बौद्ध ईसाई सब गुड फ्राइडे मनाबै छै क्रिसमस डे मनाबै छै इस्लाममे जे छै कि बकरीद ईद मोहर्रम ईसब मनाबै छै आओर ओसबके बिरआनी बनाबै छै सेवइआँ बनाबै छै मुख्य ओसब जे छै हिन्दूमे खीर पूड़ी पकवान ईसब चलै छै ठेकुआ पुआ ईसब पकवान हिन्दूसबमे चलै छै